اس کے لیے بسیں چلائی جائیں تاکہ گاؤں سے آنا جانا آسانی رہے اور اس کا کرایہ کم رکھا جائے